आमच्या सांस्कृतीत हातूंत वेगवेगळ्या जे आमचे खाद्य पदार्थ आसात तातूंत वेगवेगळ्या सणां विशयी तें तें खाद्य पदार्थ करपाची प्रथा आसा उदाहरणांत जेन्ना चवथीची सण आसता तेन्ना पातोळ्यो करपाचो ध्यास प्रत्येकां कडेन आसता त्याच बरोबर नेवऱ्यो ह्यो ज्यो आसा हो पदार्थ हे खाद्य जे करपाचे अं पयली पासून आमची प्रथा आसा आनी अश्या सणां निमित्तान त्या त्या खाण्याच्या संदर्भात स्वाद घेवप हेच आमचेसाठी म्हत्वाचे आसा